हमारे यहाँ के स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य सेवा हैं बहुत अच्छा है यहाँ पे पहले से बहुत ज़्यादा सुधार किया जा रहा है पहले तो यहाँ पे छोटी सी एक कॉलोनी थी जिसमें बस मतलब सही एक डॉक्टर बैठते थे और उनका बस इलाज होता था लेकिन अब यहाँ पे तो काफ़ी कालोनियाँ बन गई हैं और सारे डॉक्टर सारे मरीजों के डॉक्टर आ गए हैं जितने मर्ज होते हैं सबके अलग अलग डॉक्टर हैं सब अलग अलग कालोनी में बैठते हैं और सब एक एक करके सब अच्छे लो ओ अच्छे बीमारियों का इलाज करते हैं और जिनको जो भी परेशानी है वो जा करके करते हैं वहाँ पे हमने देखा की पहले के अपेक्षा अब साफ सफाई भी बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है पहले तो कोई भी वहाँ पे साफ करने के लिए कोई कर्मचारी नहीं थे लेकिन अब तो साफ करने के लिए भी वहाँ पे साफ सफाई के लिए भी कर्मचारी रखे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई रहता है और और अच्छा इन्हीं हर टाइम डॉक्टरों की सही सुविधा है डॉक्टर भी आकर के सही तरीके से सही इलाज का हैं और सब जितने मरीज जाते हैं सबकी सही से देख रेख करते हैं सबके लिए वहाँ हर मरीजों के लिए बैड की सुविधा है डॉक्टर की सुविधा है एम्बुलेंस की सुविधा है और क्या कहते हैं उनकी देख रेख के लिए वहाँ पे नर्स की सुविधा है बाकी वहाँ जाने आने के लिए साधन भी सही है और सबको सही तरीके से जितने भी मरीज जाते हैं देखा जाता है इसलिए हमारे यहाँ की जो स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे काफ़ी सुधार आ रहे हैं हमारे यहाँ मोदी जी के राज में योगी आदित्यनाथ के राज में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हो चुकी हैं कि हमें यहाँ से डॉक्टर के यहाँ अस्पताल में जाने की भी सुविधा अच्छी है की हम असानी से जा सकते हैं अगर हमें कोई नॉर्मल बीमारी है या नॉर्मल बुखार हुआ है या कुछ भी हुआ है तो हम अपने साधन से जा सकते हैं वहाँ तक के लिए सड़कें भी काफ़ी अच्छी हैं वहाँ से सब एम बी बी एम बी बी एस अच्छे डॉक्टर हैं सब अच्छे से मरीजों का इलाज करते हैं जाने पर उनकी सही से पूछताछ सही से उनको बेड दिया जाता है सही मेडिसिन दिया जाता है और सही दामों में उनका इलाज किया जाता है उनसे ज़्यादा पैसे भी नहीं ऐंठते है बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है और जाने के लिए वाहनों की भी सुविधा बहुत अच्छी है अगर कोई बीमार है या फिर ओ कुछ है घर में कोई नहीं है तो यहाँ से वहाँ पर जाने के लिए हमको सुविधाएं भी अच्छे मिल जाती है बाकी वहाँ के डॉक्टर वहाँ पे साफ सफाई सब कुछ बहुत अच्छा है